हाँ सही बात है हमारे हिसाब से तो वैसे हिन्दी भाषा ने इस क्षेत्र के जो भी विकास हो रहे हैं इस पर प्रभाव तो डाला है क्योंकि क्या है हमारा देश एक जिसकी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है तो हिन्दी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है आज कल इंग्लिस का भी बहुत चल रहा है चलन पर हिन्दी की बात अलग होती है आज जगह जगह जितनी भी कम्पनियाँ हैं ऑपिस हैं वहाँ पर बिना हिन्दी के कोई काम भी नहीं होता सबसे पहली प्राथमिकता हिन्दी को ही दी जाती है कुछ जगह है जहाँ इंग्लिस की ज़रूरत पड़ती है पर वहाँ पर हिन्दी को भी प्राथमिकता पहले दी जाती है अपना देश ही एक इसकी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है तो हिन्दी का तो विकास होना ही है साथ में विकास में भी काफी फ़ायदा होता है इसलिए मेरे हिसाब से तो हिन्दी से बहुत फ़र्क़ पड़ा है